जी बोलिए नमस्कार नमस्कार कहिए

पहले की स्थिति बहुत ही मतलब पहले की स्थिति बहुत ही खराब थी बहुत खराब था पहले की स्थिति महिलाओं का महिलाओं महिलाओं का यह इसकी सबकी स्थिति बहुत खराब थी पहले हाँ हाँ हाँ अंग्रेज़ों के शासन में बहुत बहुत ही अत्याचार हुआ है महिलाओं के साथ हुआ है पुरुषों के साथ हुआ है अनेक मतलब बहुत ही अत्याचार हुआ है जब से हमारे हमारे देश में यह क्या बोलते है आपका महात्मा गांधी जी आए आंदोलन किए हम लोग मतलब

हाँ हाँ अहम भूमिका भी निभाए थे हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए अपने और अपने देश के लिए बहुत ही कुछ किए ऐसे में मतलब अंग्रेज़ों को मार भगाया यहाँ से अंग्रेज़ों का शासन था पहले हम लोग के देश में यहाँ से भगाए उनको और और जैसे हम लोग का जैसे ए पी जे अब्दुल कलाम जी है वो भी हम लोग का देश के देश के क्रांतिकारी रहे हैं वह भी देश के लिए बहुत कुछ बहुत ही कुछ किए है और देश के लिए बहुत कुछ किए हैं वह भी ऐसे में और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी वह भी है वह भी क्रांतिकारी है वह भी देश के लिए बहुत कुछ किए है और और आपका यह क्या बोलते है और क्या ह इन इनका क्या नाम है हाँ हाँ वह भी दिए थे वह भी दिए थे वह भी देश के लिए बहुत देश के लिए लड़े हैं जैसे अंग्रेज़ों का जब शासन था ना जिस समय में तो हम लोग का देश के ऊपर बहुत ही अत्याचार होता था ठीक है तो उनके उनके लिए जो है सो यह लोग क्रांति मतलब युद्ध किए थे जो कि अंग्रेज़ों को मारकर भगाए थे यहाँ से हम लोग के देश से इसमें शामिल थे आपके महात्मा गांधी थे पंडित पंडित जवाहर लाल नेहरू थे भगत जी थे और सब अनेकों युद्ध का क्रांतिकारी थे हाँ हाँ हाँ ना हाँ हाँ सभी सतहत्तर के बाद बाद यह हाँ सैंतालीस के बाद जो है हम लोग जो है पूरे आज़ाद हो गए कि किसी का कोई अति नहीं स्वतंत्र से स्वतंत्र हुए हम लोग नहीं नहीं नहीं हम लोग पूरे स्वतंत्र हो गए इसके बाद से

क्या बोले हाँ ठीक है ठीक ठीक ठीक